जैसे हम अपने घर में कोई प्रोग्राम करें या बड्डे करें जेसे बड्डे करें तो जैसे हमारे रिश्तेदार बहुत आ जाते हैं बुलाते हैं बुआ चाचा चाची को सबको बुला लेते हैं जैसे हमें कोई खाना बनाना है तो खाने बनाने के लिए हमें थोड़ा तनाव होता है अकेले हम कैसे काम करेंगे अगल बगल के अपनी बहन बेटियों को बुला लेते हैं तो उन लोग भी आ जाते हैं तो थोड़ा मदद मिल जाता है काम करने के लिए तो उन लोग का काम थोड़ा बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम करो तो बनाने के लिए खाना हो गया जैसे पूड़ी सब्जी हो गया तो पूड़ी सब्जी बना दिए अब जितने आदमी हैं सबको प्यार से खिलाये पिलाये और हर एक चीज के लिए देखेभाल करे फिर अपने अपने घर चले गए सब पूरे चाचा चाची लोग घुम खा पी कर आराम से और जैसे हमें और कुछ करना है तो चार आदमी को जैसे पूरे रिश्तेदार और आ गए हैं तो रिश्तेदार आदमी आ गए तो जैसे हमें कोई खाना बनाना है तो नहीं है कर सक रहे हैं अकेले हैं तो फिर बुला लेते हैं अपने घर की बहू है बेटी है उन लोग भी आ जाते हैं जल्दी से खाना ओना बना लेते हैं मुर्गा है या मछली है या अंडा है तो उसमें सब चीज बनाने में हेल्प हो जाता है सब बना देते हैं खाने को अब प्यार से अपने सब खा पी लेते हैं आराम से चले जाते हैं